अगर हमरा कोनो देश जायके मिलतै तऽ हम विदेश जेबै आओर ओतय नया नया चीजसभ देखयके मिलतै भारतसँ अलग किछु अलग मिलतै भारतसँ देखयके आओर कहिओ काल मौका मिलबे करतै जायके तऽ हम जाय चाहबै ओतय जा कऽ घुमबै सेहो आओर अलग अलग चीजसभ देखयके मिलैत छै अन्य देशमे कोइ अन्य देशमे जेबै तऽ अलग तऽ मिलबे करतै आओर मौका मिलतै तब जेबै विदेश ऑस्ट्रेलिया जेना भऽ गेल इंग्लैंड ईसभ देश तऽ जेबे करबै कहिओ मौका मिलतै तब जेबै अफ्रिका साउथ अफ्रीकामे अभी मैच सेहो चलैत छै जेनामे घूमयके मिलतै तऽ मैच देखय जैतियै मौका रहतै तऽ बस